खेती में उपयोग कि जाने वाली नवीन पद्धतियाँ जैसे लाइट के लिए सोलर सिस्टम लेना तकनीकी तकनीक का नया उपयोग करना आदि हैं और खेती में आज के समय में लगभग भारत में अस्सी से नब्बे प्रतिशत खेती मॉडर्न हो चुकी है जैसे कि जुताई के लिए ट्रैक्टर फसलों को हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर आदि का उपयोग किया जाता है पहले यह सब बैलों के द्वारा किया जाता था तो यह खेती में प्रयोग कि जाने वाली नई पद्धतियाँ हैं और इनकी जानकारी के स्त्रोत किताबें हैं